रोजमर्रा की व्यवहारिक भाषा हिंदी है जैसे हम कपड़ा लेने जा रहे हैं और वो हिंदी में बात हमसे नहीं करेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा वो हिंदी में बोलेगा तभी तो हम जानेंगे और समझेंगे तभी हम कपड़ा लेंगे और जैसे दूध वाला हिंदी में नहीं बात करेगा तो हमें समझ भी नहीं आएगा और हम कैसे लेंगे दूध और फिर और सामान लेने मार्केट गए और जैसे ओ हिंदी में हमसे बात नहीं करेगा तो हम कैसे समझ लेंगे सोनार के पास गए और उसको अगर मतलब की हिंदी में बात करना नहीं आ रहा है तब हम कैसे बोलेंगे इसलिए हमें हिंदी में बात करना चाहिए और जैसे हम इस्कूल में हैं इस्कूल में अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो हम कैसे समझ पाएँगे अगर वो भी हिंदी बोलेगा और हम भी हिंदी बोलेंगे तभी बोल पाएँगे